अगरि अॼु जे तकनिकी युग जी जेकी प्रवृती आहे हुनजे उत्स हुनजे संदर्भ में मुंहिजो उत्साह मां प्रकट कयां त मां स्मार्ट डिवाइज़ जे बारे में वधीक उत्सुक आहियां छो की ब्लॉकचेन जे बारे में मूंखे एतिरी जानकारी त आहे कोन्ह जीअं ब्लॉकचेन में सिर्फ़ु मूंखे एतिरो ज्ञान आहे की कुझु क्रिप्टोग्राफ़ी सां रिलेटिड हूंदो आहे क्रिप्टो कॉइन्स जेका अॼु जा विश्व विख्यात आहिनि ॿ टे कॉइन्स आहिनि मुंहिंजे ध्यानु में बिट बिट कॉइन आहे एथेरियम आहे ऐं सोलाना अहिड़ा ॿ जाम सारा बिट कॉइन्स क्रिप्टो कॉइन्स आहिनि जेका ब्लॉकचेन सां रेलेटिड आहिनि ऐं स्मार्ट डिवाज़िज़ जी अॼु जी ॻाल्हि कयूं त त सॼो ॾींहुं निकिरी वञे एतिरा स्मार्ट डिवाज़िज़ अॼु दुनिया में अची विया आहिनि पर मूंखे जेतिरी जानकारी आहे मां ओतिरी ॻाल्हि कंदमि स्मार्ट डिवाज़िज़ में जीअं सभिनि खां पहिरी पाण ॾिसूं त पुराणे समय में टेलीफ़ोन हूंदा हुवा नॉर्मल फ़ोन्स हूंदा हुवा पोइ धीरे धीरे सेल फ़ोन आया सेल फ़ोन खां पोइ धीरे धीरे धीरे टच स्क्रीन वारा फ़ोन अचनि लॻा चाइना जा जंहिंमें थोरो घणो वीडियो वगै़रह माण्हू ॾिसी सघंदा हुवा स्क्रीन में पिकिचरूं वगै़रह ॾिसी सघंदा हुवा गाना ॿुधी सघंदा हुआ त हाण अॼु हुन स्मा फ़ोननि एतिरो पंहिंजे पाण खे स्मार्ट ठाहे छॾियो आहे की हुनजे अंदरि ई माण्हूअ जो सॼो अधि खां वधीक कम थी थो वञे जीअं कंहिंखे फ़ोन लॻाइणो आहे वीडियो कॉल लॻाइणो आहे वॉइस कॉल लॻाइणो आहे कंहिंखे मैसेज़िस करिणा आहिनि वॉइस मैसेज़िस करिणा आहिनि वीडियो मैसेज़िस करिणा आहिनि पाण खे या कुझु बि ड्रॉक्यूमेंट वगै़रह फ़ोटूं उमाड़णो आहे पंहिंजे फ़क्शन जा फ़ोटो उमाड़णा आहिनि वीडियो उमाड़णा आहिनि या पाण खे कुझु बि सवाल जो कुझु जवाबु खपे त इंटरनेट आहे हुनजे अंदरि हुनजे अंदरि गूगल आहे हुनजे अंदरि एंड्रॉइड सिस्टम आहे ओ आई ओ एस सिस्टम आहे अहिड़ा घणेई शयूं आहिनि जीअं हुनजे अंदरि बहितरु सां बहितरु ॾींहं ब ॾींहं तकनिकी प्रवृति जे कारण हुनमें स्पीकर अचनि पिया स्क्रीनुंन में बदलाव अचे पियो इंटरनेट जे कनेक्शन में बदलाव अचे पियो जीअं पहिरें टू जी हलंदो हो धीरे धीरे थ्री जी आयो फ़ोर जी आयो ऐं हाण त फ़ाइव जी बि अची वियो आहे सिमुंन जे कारण धीरे धीरे धीरे प्रग प्रगति थिए पई ऐं मोबाइल में जीअं वीडियो क्लैरिटी में पाण सिर्फ़ एच डी खां घटि ॾिसी सघंदासीं पोइ धीरे धीरे एच डी आई फ़ुल एच डी आयो फ़ोर के आयो एट के आयो अहिड़ी अञा क्लैरिटी अञा बि धीरे धीरे धीरे धीरे इंक्रीज थींदी पइ वञे ॾींहं ब ॾींहं तकनिकूं अहिड़ियूं अचंदियूं पई वञनि कैमरे जी क्लैरिटी में पहिरी खां इलाही ही फ़ेर आयो आहे जीअं अॼु जा फ़ोन जा कैमरा कहिड़ा कहिड़ा फ़ोन में अहिड़ा कैमरा अचनि था की जेको प्रोफ़ेशनल कैमरन्स खे बि फ़ेल करे था सघनि अहिड़ा अहिड़ा फ़ोन जा कैमरा फ़ोन में अचनि लॻी विया आइन अॼकल्ह टी वी जी ॻाल्हि कयूं त सभिनि खां पहिरीं ब्लैक एंड व्हाइट टी वी शुरू थी हुई भारत में ऐं सॼी दुनिया में पोइ धीरे धीरे धीरे कलर टी वी अचनि लॻी हुई ट्यूब वारी पोइ धीरे धीरे धीरे हुन टी वी जो साइज़ एॾो वॾो हूंदो हो त माण्हूनि खे तकलीफ़ थींदी हुई जंहिंमें प्रगति करे हुनखे एल सी डी टी वी में कन्वर्ट कयन एल ई डी टी वी में कन्वर्ट कयन ऐं अॼु उहेई टी वियूं अलॻि अलॻि साइज़िस में अलॻि अलॻि कम्पैटिबिलिटी में ऐं माण्हूनि जी बजट कैपेसिटी जे अनुसार हुनजे अंदरि फ़ीचर्स इंक्लूड थींदा आहिनि जीअं चोवीह इंच खां चालू थींदियूं आहिनि टी वियूं अॼु खां चोवीह इंच खां थी करे सिधो लास्ट फ़िफ़्टी फ़ाइव की सिक्सटी इंच जे अराउंड तईं टी वियूं बि अचनि लॻियूं आहिनि जेकी की ॾाढी वॾी टी वी जंहिंमें माण्हू थिएटर एक्सपीरियंस बि करे सघे थो अहिड़ा स्पीकर साउंड स्पीकर्स बि जॉइन्ड कयां वेंदा आहिनि अहिड़ी स्क्रीन क्वेलिटी बि विझी वेंदी आहे जंहिंखे ॾिसी करे माण्हू आनंद उठाइनि था ऐं हुनजो अलॻि ई मज़ो वठनि थी वॉशिग मशीन ॾिसी लायो हुनजे अलावा रेफ़्रिज़िरेटर्स ॾिसी लायो ऐं ए सी ॾिसी लायो कूलर ॾिसी लायो हुनजे अलावा अॼकल्ह त गाॾियुंनि में ब मोटर साइकल्स में फ़ोर व्हीलर्स में बि अहिड़ियूं अहिड़ियूं टेक्नीक्स अची वियूं आहिनि जंहिंमें माण्हू मल्टी मीडिया जो मज़ो हिननि जे अंदरि बि वेही करे वठी सघनि था जीअं अॼकल्ह एल सी डियूं टू व्हीलर में बि अचनि लॻियूं वयूं आहिनि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एल सी डी अचनि लॻी वियूं आहिनि जंहिंमें माण्हू गाना वाना ॿुधी करे सफ़र जो आनंद वठी सघनि था ऐं फ़ोर व्हीलर में त स्क्रीन वग़ैरह जो मज़ो हूंदो ई आहे जंहिंमें पाण कुझु बि मल्टी मीडिया ॾिसी सघूं था ॿुधी सघूं था रेडियो ॿुधी सघूं था त अहिड़ी अहिड़ी टेक्नोलॉजी अॻियां वधी आहे की इहो ॾाढो रेवोलुशन ॾाढो तेज़ ऐं इन्सानु खे ॾाढो जीवन शैली हुनजी सरल ठाहे छॾ छॾी अथईं जीअं ॾिसण वञूं त माण्हू पहिरीं पहिरीं जे टाइम ते माण्हू हिक ॿिए खे कॾहिं सोचियो कोन्ह हूंदो की मां अगरि कंहिंखे फ़ोन लॻाईंदुमि त हिक अहिड़ी बि शय ईंदी की मां हुनखे हुनजे अंदरि ॾिसी सघंदुमि साम्हूं वारे माण्हू खे पर स्मार्ट फ़ोन जे जरिये सां हीअ शय जेकी हिक जादू स्वरूप आहे अहिड़ी टेक्नोलॉजी जादू स्वरूप आहे की अॼ माण्हू हिक देश या हिक राज्य खां या हिक प्रांत खां वेठे वेठे पंहिंजे जेको हुनजो सॻो सॻे वारो आहे हुनखे शिकिल हुनजी ॾिसी सघे थो हुनजी हालतु ॾिसी सघे थो रुबरू वीडियो कॉल ते त टेक्नोलॉजी हीअ मूंखे ॾाढी उत्साही बणाएं थी ऐं हिनजी कद्र सभिनि शयुंनि में टेक्नोलॉजी वधे ऐं मुंहिंजो हिन स्मार्ट डिवाइज़िज़ में हिन करे वधीक उत्साह आहे